मैं मेरा नांऽ आशिता शर्मा ऐ मै टोपचिरा दी रौह्ने आह्ली आं मेरे घर दे मैं अस सारे जाइंट फैमिली च रौह्न्ने आं मेरी मम्मी जियां मेरे पापा जियां सारे सारे जाइन फैमिली च रौह्न्ने आं मेरे दादी दादा सारे पैह्ले अस सारे जाइंट फैमिली च रौह्न्ने सी उन अस सारे असें अपना घर उद्धर बनाई लैते दा ऐ सैनिक स्कूल आह्ली सैड ते मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल च होई दी ऐ मैं सैंट पीटर आफ कानवेंट हाई स्कूल च पढ़दी सी मै टैंथ उद्धरा पास कीती ऐ ओह्दे बाद मैं गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल पढ़ी सी मेरी हाबीज न मैं कुकिंग करनी आं मैं कुकिंग च बड़ा किश बनाई लैन्नी आं जो मेरी मम्मी ने मी सखाए दा ऐ मेरे पापा शापकीपर न मेरी मम्मी डेली दिन दा कम्म करदी ऐ मेरे घर च मेरी इक भैन ऐ इक भ्राऽ ऐ मैं सबतु बड्डी आं मेरे चाचे दे दो मुड़े न उन्दी कोई कुड़ी नी ऐ ते ओह् असें बड़ा लाड प्यार कन्नै रखदे न मेरी चाचियां न उब्बी असें बड़े लाड प्यार कन्नै रखदे न मैं हून अपने कालेज दी पढ़ाई गौरमेंट कालेज परेड दा करा दी आं मेरी घर च जिन्ने बी सारे लोग न सारे प्राइवेट कम्म करदे न मेरे निक्के चाचा जी ऐ न जो ओह् गौरमेंट नौकरी करदे न ते मेरी जेहड़ी भैन ऐ हून उनें टैंथ दे पेपर देई देई उड़े दे न ते हून ओह् मेडिकल रक्खने आह्ली ऐ ते ओह् उसी उन्नै अग्गें नर्सिंग करनी ऐ होर सच मेरा भ्राऽ ऐ ओह् निक्का ऐ हून ओह् ऐल के जी लग्गा ऐ ऐल के जी होर यू के जी प्रेज़ेंट स्टार स्कूल तां लग्गेआ उद्धर करनी ऐ उन्नै होर मेरी जेह्ड़ी निक्की भैन ऐ ओह फोर्थ क्लास च लग्गी ऐ मेरा जो भ्राऽ ऐ वो टेन्थ च लग्गा ऐ इक मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा ऐ ओह् एठत च लग्गा ऐ सारे दे बोर्ड दे पेपर न ऐस टैम ते सारें ई बड़ा स्ट्रैस बी ऐ पढ़ने दा होर सारे घर च सारे अस बैठियै शैल गप्पां शप्पां लान्ने आं इक्कै साल सारे बैठियै घर च हून अस थोह्ड़ा बक्ख होई गेदे न तां दादी दादा जो हैन ओह् सारे उद्धर गै रौंह्दे न मेरे चाचू कन्नै गै रौंह्दे न होर बाकी सारे बी उद्धर गै रौंह्दे न ते ओह बी दादी दादी दादा बी साढ़े कन्नै आई जान गे थोह्ड़े टैम बाद ते फेर सारी अच्छा होई जाह्ग साढ़ी जाइंट फैमिली होई जाह्ग थोह्ड़े टाइम तक